جی ہاں یہ تو ایک عام سی اور سادہ سی بات ہے کہ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت ہر بائیک چلانے والے کو متاثر کرتی ہے ہر گاڑی چلانے والے کو متاثر کرتی ہے سوائے یہ کہ اُس کی گاڑی سائیکل نا ہو بہر حال ہاں تو یہ کہ خاص کر جب لمبا سفر ہوتا ہے اُس وقت اِس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ پٹرول کی قیمت کچھ کم ہوتی تو اچھا تھا

اور ایندھن کا زیادہ استعمال واقعی ماحول کے بہت نقصان دہ ہے اور آج کے اِس جدید دور میں تو یہ بات اور زیادہ عام اور مشہور ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ دھواں ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ ہے ہماری ہَوا کے لیے خطرناک ہے اور جس کے نتیجے جس کے نتائج ہماری زمین کو آج کے دور میں دیکھنے پڑ رہے ہیں اور نہ صرف زمین کو بالکہ ہر شخص کو ہر پیڑ پودے کو ہر اسپیشی کو نقصان اُٹھانا پڑ رہا ہے اِس سب کہ وجہ سے یہ پالوشن میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ ایندھن اور ایندھن کا دھواں جو گاڑیوں سے اُٹھتا ہے چمنیوں سے اُٹھتا ہے اور یہ کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ گاڑیوں کی تعداد میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دھواں بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ماحول کے لیے وہ جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے اتنا زیادہ خطرناک ہے